हिंदी हमारी जो हिंदी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा से ही मिल कर बनी है इस लिए ये हमारी एक सांस्कृतिक मतलब भाषा है और ये बहुत ही ज़्यादा सरल है तो इसका हम लोग जो है हर चीज़ में सम्मान करते हैं जैसे हम लोग हिंदी को है हर भाषा में अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो उस में एक सब्जेक्ट हम लोग को हिंदी पढ़ाया जाता है और आमतौर पर हम लोग जो बोलने की भाषा में उपयोग करते हैं वो हम लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया में सब से ज़्यादा हिंदी ही बोली जाती है कुछ कुछ राज्य में हिंदी बोली जाती है कुछ कुछ राज्य में उन लोग के जो है भाषा बोली जाती है लेकिन हम लोग हिंदी इस लिए ज़्यादा उपयोग करते क्योंकि ये एक सरल भाषा है और हमारे पूर्वज भी इस भाषा का ज़्यादा उपयोग करते थें और हमें ये पढ़ाया भी जाता है और ये हिन्द मतलब हिंदुस्तानी हिंद नाम से बना हुआ है तो ये हमारी मातृभाषा है और राजभाषा भी है इस लिए हिंदी बोलने पर हमें बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होता है ना कि शर्मिंदगी क्योंकि हमारी राज्य भाषा है हिंदी